एक बार हम ऐसे ही बैठे थे फिर अचानक हमारा ध्यान मौसम के ऊपर गया कि हमारे आस पास जो मौसम बदलते हुए प्रतीत हो रए हैं ऐसा क्यों हो रहा है क्या मौसम सही है या गलत है फिर हम सोचने लगे कि जो पहले होता था समय से बारिश समय से धूप समय से जाड़ा क्या वाकई में आज भी वैसा दिन है सोचने लगे और उसके बारे में कुछ अध्ययन किए तो पता चला नहीं मौसम बहुत अलग प्रकार से चेंज हो गया है जो हमें एक अलग ही दिशा में ले जा रहा है जैसे कह सकते हैं समय पर बारिश का ना होना समय से जाड़ा ना आना और समय से बरसात ना होना यानि मौसम में कुछ रुखावट आए हैं जिससे हमें बहुत सारी ऐसी परेशानियों का समस्या करना पड़ सकता है जैसे बाढ़ सूखा कड़ी सर्दी चक्रवात ओला का वृष्टि ऐसा नहीं है कि हम ही लोग इससे जूझ रहे हैं नहीं पृथ्वी पे जितने भी मानव जाति हैं अगर ऐसा चलता ही रहा तो एक दिन हम लोग बहुत बड़ी समस्या में चले जाएँगे जिससे अक्सर हम देखते हैं कि इस समय जो अगर ऐसा मौसम बदल रहा है तो किसानों को बड़ी समस्या आ रही है किसान इतनी मेहनत कर के अपने खेतों में फसल उगा रहे हैं और उनके लिए एक ही बहुत वरदान चीज़ होती है मौसम का ठीक होना उनका पूर्ण विश्वास हो होता है मौसम में कि अगर मौसम ठीक रहा तो फसल भी ठीक जाएगी लेकिन अक्सर हम देख पाते हैं कि कुछ ऐसे मौसम आ जाते हैं जैसे ओले पड़ने लगते हैं अधिक से अधिक सर्दी या तो गर्मी में अधिक से वर्षा अधिक वर्षा ना होना समय पर धूप ना होना इत्यादि यह सब समस्याएँ हैं जो फसलों को बर्बाद कर दे रही हैं और कुल किसान बहुत ही नुकसान नुकसानी का सामना कर रहे हैं जिससे यह हमारे लिए बहुत एक हानि हो सकती है तो मानव जीवन के लिए जहाँ हम कभी सोचते थे कि अब ये समय आ जाएगा ऐसा हम कह सकते हैं कि एक महीना मौसम आगे चला गया है जैसे कि इस समय यह होने वाला है लेकिन नहीं उस समय से ना होकर कुछ देरी बाद ऐसा मौसम आता है फिर हम सोचते हैं कि यार मौसम आगे चला गया है और जिसके वजह से हमें बाढ़ सूखा कड़ी सर्दी चक्रवात ओला वृष्टि अचानक से आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है तो ऐसा मौसम जिससे मानव जाति के लिए खतरा साबित हो अक्सर देखने को मिलता है लेकिन फिर भी हम जानते हुए अनजान हुए रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है शायद मनुष्य की कुछ कमी है या फिर कुछ अलग प्रकार के चीज़ें है जो हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं जिससे हमें हानि भुगतनी पड़ रही है अगर ऐसा चलता रहा तो आगे और भी समस्या होगी इसलिए शायद हमारा कर्तव्य है यही है कि हमें अपने दायित्व को निभाना चाहिए किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हमें लगे कि वातावरण के लिए ठीक है जिससे हवा पानी कृषि हर चीज़ को सुलभता मिले जिससे उनका उत्तरदायित्व हो सके जिससे हम अपना परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण रूप से हम उसे उपयोग कर सकें और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकें और आने वाली पीढ़ी को भी इसका अंदाज़ा हो कि उनकी पूर्व पीढ़ी क्या कर कर गई है और हम देख पाएँगे कि हर जीवन खुशहाल होगा लेकिन इसके लिए हमें अपने सचेत रहना चाहिए और मौसम की जानकारी अपना कर्तव्य तमाम प्रकार की चीज़ों को करते रहना चाहिए अर्थात हमें अपने पृथ्वी को अगर रहना है पृथ्वी पर रहना है तो एक एक कर्तव्य को हर एक चीज़ के बारे में जागरुकता हर चीज़ के बारे में अच्छे से व्यतीत करना पड़ेगा और हर जगह से हर लोगों को सूचित करना पड़ेगा और अपना पूर्ण कर्तव्य को निभाना पड़ पड़ेगा तभी जाकर एक उत्तम जीवन बना सकेंगे